आमच्या गांवान वेग वेगळे खेळ खेळटा जशे की क्रिकेट फुटबॉल ह्यांचे टोणामँट आसता म्हयन्याच्या म्हयन्यान एक तरी आसता आनी गांवा गांवातले गांवा गांवानी टुनामॅण्स दवरता आनी रातच्या टायमार आमचे हांगा बॅटमॅ लायटी घालून बॅटमँटन खेळटा आनी ते आपलो खेळपाचो जागो स आपूण तयार करता आनी जेन्ना ते क्रिकेट खेळटा तेन्ना तांकां खूब बरें दिसता आनी जेन्ना तीं फुडबॉल आनी तांकां पावसाच्या दिसांनी फुडबॉल खेळपाक खूब आवट्टा